तैरण सां असांजे शरीर खे ॾाढा तरह जा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि जीअं की हिर्दय ऐं फेफड़ा असांजा स्वस्थ रहंदा आहिनि ऐं तैरण सां शरीर में तंदुरुस्ती रहंदी आहे असांजो स्वास्थ्य बि सुठो रहंदो आहे तैरण सां खुले में सिज जी रोशनीअ सां असांजे शरीर खे ताक़त मिलंदी आहे ऐं साउ खणण में बि कोई परेशानी न थींदी आहे तैरण सां साउ रोकणु ऐं खणण जी शक्ति वधंदी आहे जंहिं सां असांजो स्वास्थ्य ठीकु सुठो ऐं शरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे